हेलो

रिजाल्टआथ' मोजां जादों फार्स दिबिसन थांबाय खुनुरुखुम लेटार मार्क मोननो हायासै दा बेखौनो बहा होनो एडमिशन आ बेखौनो सानलायगासिनो दं फाइनाल खालामनो हायाखै ओरैनोथ' फर्म आ लाइबाय लायनायालाय ओरै गर्बमेन कलेज आवबो लाइबाय इउ एन एकादेमी आवबो लाइबाय जाइखिया इन्ट्रेनसखौ होगोरथोंसै इन्ट्रेन्सखौ होगोरनानै औ

अ'

बेनथ' गबमेन्ट आवबो मोजां मोनबालाय दायो हनै एडमिशनासो मेरिट लिस्ट आव गाखोना गाखोआ बेनो आरो औ एसे खम जायोमोन आरो

बेनथ' बेनथ' बेनथ' औ लिस्ट आ नैबे औ लिस्टआ नैबे सप्तायावनो ओंखारगोन बायदि होनहरदोंमोन प्रिनसिपाला खबर लालायनोसै औ खब औ औ औ जागोन दे जागोन दे

औ प्राइभेट आवनो होनांगोन औ दे औ औ दे उनाव खबर लालाइसै दे